बिजली तऽ बहुत घंटा कटि जाइत छै सभसँ ज्यादा गर्मीके मौसममे बिजली कटि लाइन कटि जाइत छै कियाकि गर्मीमे गर्मी ज्यादा लगैत छै बिजली बार बार कटलक तऽ फिर बच्चासभ पढ़हुमे डिस्टर्ब भेलखिन आ जाहिसँ लाइन रहलक तऽ बच्चोके राहत मिललक पढ़ाइ लिखाइ भी सहीसँ कयलक आ नहि गर्मी लागल बच्चाके तऽ गर्मी लगैत छै तऽ पूरा देह नोचऽ लगैत छैकन आओर बि लाइन नहि रहैत छै तऽ ई गाममे तऽ बहुत ज्यादा लाइन कटैत छै जे आ कभी कदाल तऽ ऐसन हो जाइत छै कि लाइन जब कटैत छै तऽ कटले रहि जाइत छै दूओ दिन तक तीनो दिन तक नहि रहैत छै गाममे लाइन अन्धर तूफानके वजहसँ लाइनो बन्द हो जाइत छैकन आ बिजली तऽ सभसँ महत्व हइ कि बिजली अगर नहि रहतै तऽ फेर केना बच्चासभ पढ़तै लिखतै केना रातिमे जैसे कटि जाइत छै तऽ रातोमे अथि हो जाइत छै बच्चासभके डिस्टर्ब हो जाइत छै जे खाना पीना बनाबैमे डिस्टर्ब हो जाइत छै कि खाना हम केना बनेबै अन्हारमे आ पहिनेके रहलै हए तऽ लाइन नहि रहैत रहलै तऽ सभ लालटेन डिबिया जला कऽ सभ काज करैत रहलै आब तऽ बिजलीके जमाना एलै तऽ बिजलीमे आब सभसुख सोचै छै कि आराम करू खन बिजिलीक अथिसँ जियैत छै आदमी बिजलिएपर तऽ सभचीज जैसे घरमे पानी नहि हइ अगर मोटर लगेने छियै तऽ पानि पियब तऽ बिजलिएसँ ने पानि अयतै कऽ आ जकरा घरमे कल हइ तऽ ओ अपन चापाकलसँ अपन पानि पीलक चला कऽ जकरा घरमे नहि हइ ओ तऽ पानिएके बगैर अथी आदमी अथि घरमे अथि रहि जेतै प्यासले मरि जेतै कऽ आ जकरा अथी लाइन रहैत छै तऽ तब ने अभी जे आजकल ऐसन समय चलल हइ कि अगर मोबाइल चार्ज न रहैत छै तऽ आब ककरोसँ ककरो कोनोसँ भी बात न कर सकलै अगर मोबाइल चार्ज रहतै तब ने सभ बात करतै मोबाइल अथि बिजलीसँ ई होइत छै कि सुविधा मिललक पंखा चललक फ्रीज चललक कूलर चललक जे मन भेलक तेना रहलक बिजलीपर आज कलके कतेक लाइन कटि जाइत छै तऽ परेशान अपनो रहैत छै बालो बच्चा परेशान रहैत छै फैमिलिओ परेशान रहैत छै लाइनके वजहसँ आ महत्व ई होइत छै कि बिजलीसँ बहुत अथि जाइ छैकऽ बिजली ने कटि जाइत छै ने बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाइत छैखन खाना पीनामे दिक्कत हो जाइत छै बाल बच्चाके अथी हो जाइत छै परेशान एक तऽ गर्मीमे सभसँ ज्यादा गर्मीमे दिक्कत हो जाइत छै ई घमौरीसभ ज्यादा निकलि जाइत छै परेशान ज्यादा कयलक घमौरीसभ खन आ एहि एहिसँ जब लाइन रहैत छै तऽ ठीक रहैत छै कनिए राहत मिलल हवा पानि खेलक तऽ आ लाइन कटि गेल तऽ वैसे जहाँ लाइन कटलक तऽ गर्मिओ बहुत्त ज्यादा लागय लगैत छैकन बिजली एतेक ने ई गाममे कटैत छै सभसँ ज्यादा गाम घरमे अन्हर तूफान अयलक तऽ ओहूमे बिजली कटि गेल आओर जैसे हो गेल अनदिनो कटैत छै अनदिनोमे तऽ सभसँ ज्यादा गर्मीमे कटैत छैकन सभसँ ज्यादा कियाकि सभसँ ज्यादा गर्मी महीनामे सभसँ ज्यादा गर्मी लगैत छै ओहि चलते जल्दी लाइन कटलक आओर केना कटैत छै अयलक आधा घंटा लेल एक्के बेर दू घंटाके बाद अयलक कटले रहि गेल तऽ कटले रहि गेल अयलक तऽ लाइन मतलब गर्मी महीनामे तुरन्ते तुरन्ते लाइनो कटैत छै आ कतेक दिन तऽ अयबो नहि करैत छै लाइन